فلمی فنکاروں کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے رپوٹ کیا جاتا ہے اس میں کچھ سچائی ہوتی ہے اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے اکثر یہ تجربہ رہا ہے ہمارا کہ ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ جھوٹ میڈیا پر دکھاتے ہیں اور وہ جھوٹ ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے وہ کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو ایسی افواہیں اڑاتے ہیں کہ جن کے اڑانے پر ان کی مثال کے طور پہ جو اخبار جو جرنل یا جو پلیٹ فارم جس بھی پلیٹ فارم سے وہ اس افواہ کو اڑا رہے ہیں تو ان کو ایک پاپولیرٹی ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اس خبر کی وجہ سے اور لوگ ان کے مثال کے طور پر اخبار ہے تو اخبار کو پڑھتے ہیں خریدتے ہیں اور پھر یا کوئی ٹی وی شو ہے تو اسے دیکھتے ہیں جس سے ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے تو ان وجوہات کے تحت وہ یہ کام کرتے ہیں جس میں ان کے ذاتی مفاد شامل ہوتے ہیں اور اس میں وہ فلم کاروں کی کبھی کبھبار بری طرح دھجیاں بھی اڑا دیتے ہیں کوئی جھوٹا تعلق کسی کا پیش کرتے ہیں کوئی جھوٹی بات کوئی جھوٹا قصہ گڑھ دیتے ہیں تو یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے جعلی خبریں اچھے اچھے بڑے بڑے پلیٹ فارموں سے پلیٹ فارم سے فلم کاروں اور اداکاروں کے بارے میں فنکاروں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ نہایت ہی غلط رویہ ایک بہت ہی نامناسب طریقہ ہے اور بہت ہی غلط ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے